माया मोमोज़ से बात कर रहें जी सर सर मुझे एक प्लेट मोमोज़ एक्स्ट्रा टौपिंग और लाल चटनी के साथ मुझे भेज दीजिएगा और साथ में मैं जानना चाहता था कि आपके रेस्ट्रॉन्ट में इसके अलावा और क्या मिलता है अच्छा अच्छा अच्छा ठीक है तो एक प्लेट तंदूरी मोमोज़ भी आप कर दीजिएगा और इसमें भी एक्स्ट्रा टौपिंग और एक्स्ट्रा चटनी आप जोड़ दीजिएगा धन्यवाद साहब